असांजो पसंदीदारु डेस्टिनेशन जेको आहे तैराकी डेस्टिनेशन उहो केरला कोल्लम उते सा डा इनकरे असांजो पसंदीदारु आहे ताकी उते पाणी जेको आहे ॾाढो साफ़ु सुथिरो आहे ऐं हिकु घटि लेवल ताईं आहे ताकी असांखे पुठियों काई बि दिक़त न अचे ऐं पाणीअ जी जेका स्पीड आहे उहा बि ॾाढी घटि आहे ऐं ऊचा ऊचा मौजा बि न ईंदा आहिनि त असां पंहिंजे स सेफ्टीअ सां उते करे सघंदा आहियूं ऐं मेन ॻाल्हि उते सफ़ाई आहे सफ़ाईअ वारो बीच आहे त असांखे बि सरीर खे बि को नुक़सान न थींदो ऐं गुजरात जे आसपासि हेॾा समुंड आहिनि हेॾियूं नदियूं हेॾियूं झीलियूं आहिनि ऐं हिन सभिनी जो मज़ो असां वठी था सघूं जेके असांजे आसपासि आहिनि असांजे आसपासि सूरत में उबराट आहे डुमस आहे दांडी आहे ऐं असां हर संडे कहिड़े न कहिड़े बीच ते ज़रूरु वेंदा आहियूं ऐं स्विमिंग जो मज़ो तरण जो मज़ो ज़रूरु वठंदा आहियूं बारिश जे मौसम खे छॾे करे हर हिक मौसम में असां तरण जो मज़ो वठी था सघूं बारिश जे मौसम में जेतिरो थिए घटि कजे छो नदियुनि जे आसपासि फिसलन आहे झीलनि जे आसपासि फिसलन आहे त उह असांखे नुक़सान ॾेई थी सघे